आंनि न'आवहायथ' बिब' सासे दङ आरो बे बिब' बिनानावथ' गैया आंनिया आंनो उन्दैसिन आरो बिदा फंबायफोरबो आरो जों बिब' सानैजों बिराद अनलायो बिराद मोजां मोनो बिराद जों फारसेनिफ्राम खोथा रायलायो आरो जोंनि गेजेराव खुनु नांलायनाय खमलायनाय गैया जों बिराद अनलायो बिब' बिनानाव सानैजों मालाबाबो नांलाया बिमा बिफानि खोथा मानिनानै जों सानैजों रायज्लायो बायदिसिना रायज्लायनानै जों सानैजों मिलायो मिलायनानैहाय बिदिनो बायदिसिना खोथा चेयार खालामलायो आरो जोंनि गेजेरावहाय मालाबाबो गोरोब लायनानै जों थायो आरो जोङो मालाबाबो गोरोबाबाथिं थाया जोङो गोरोबना जों गोरोबनानै जोङो थायो मोजां अनलायनानै जोङो थायो आरो जों सानैजों मोजां अनलायो बिब' बिनानाव सानैजों बिराद गोरोबलायनानै जोङो थायो सानैजों जोङो जेब्लाबो अनलायो आरो आंनि बिब'आथ' जेबो नंखाया बिराद मोजांखा आंनि बिब'आ आंनि बिब'जों आङो जोबोद अनलायो आरो जोबोद अनलायनानै जोबोद मोजां खोथा बाथ्रा बुंलायो आरो माब्लाबाबो जोंनि गेजेराव गोरोब गोरोबनाय फारागथिफोरल' जोंनि गेजेराव थायो आरो गोरोबि फारागथिफोर जोंनि गेजेराव थाया आरो बे बिब'आ आंनि सासेल' आरो बे बिब'आ आंनि फारसेनिफ्राय खोथा खोनासङो आरो आंबो बिब'नो फारसेनिफ्राय खोथा चेयार खालामो आरो जों बिब' बिनानाव बिराद अनलायो बिराद अनलायनानै जोङो थायो बिराद मोजां मोनलायो जों बिब' बिनानाव सानैजों